साढ़ी जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ जेह्ड़ी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ ओह् ऐ हिंदी ऐ पर जेह्ड़ी साढ़ी आम भाशा ऐ जेह्ड़ी जम्मू च जेह्ड़े डोगरा जेह्ड़े ऐ कल्चर ऐ ओह्दे बिच्च बोल्ली जंदी ऐ ओह् ऐ डोगरी भाशा इस लेई साढ़े लाके दे सारे डोगरे न डोगरी भाशा गै बोलदे न ते उस्सी समझदे न डोगरी भाशा बड़ी गा असान भाशा ऐ ते बड़ी गै शैल भाशा ऐ ते जि'यां मतलब कि लोग जेह्ड़े ऐ आपस च गल्ल बात करियै जेह्ड़े ऐ ओह् मतलब डोगरी च गल्ल बात करियै उ'नें गी सारियां गल्लां समझ आई जंदी ऐ ते शैल गल्लां बातां करी लैंदे ऐ पर जेह्ड़े लोग न अज्ज दे जमान्ने च निक्के ञ्यानें न जैदातर ओह् स्कूल बगैरा जंदे न ते ओह् ओह्दे च गल्ल करदे न हिंदी च गल्ल करदे न जिं'दी ब'जा कन्नै ओह् अपनी जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी ऐ जबानी जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी बोलदे न ओह् डोगरी जेह्ड़ी भाशा ऐ ना उ'नें गी समझ आंदी ऐ ते नां ओह् बोल्ली सकदे न ते इं'दी ब'जा कन्नै केह् होंदा कि जेह्ड़े साढ़े बच्चे न ओह् साढ़े ऐ कल्चर गी साढ़ा ऐ ओह् भुलदे जा करदे न ते उ'नें गी कुछ नेईं समझ आ करदी ऐ कि साढ़ी जेह्ड़ी भाशा ऐ ओह् डोगरी ऐ ते साढ़ी जेह्ड़ी बोल्ली डोगरी ऐ जेह्ड़ी अस बोलने न ओह् भुलानी चाहिदी ऐ इस करी जेह्के निक्के निक्के ञ्यानें न ओह् निक्की निक्की उमरा च गै हिन्दी बोलना शुरू होई गेदे ऐ ते ते कन्नै अंग्रेजी बोलना शुरू होई गेदे ऐ एह्दी ब'जा कन्नै केह् करना उं'दी ब'जा कन्नै उं'दा जेह्ड़ा ऐ उं'दे दमाका च इ'यै चलदा रौंह्दा ऐ कि साढ़ा जेह्ड़ा ऐ दो गै भाशां न अंग्रेजी ते हिन्दी जेह्दै च ओह् गल्ल करदे न एह् कि अस जेह्ड़े जम्मू कश्मीर दे लोग न जेह्ड़े डोगरा लोग न डोगरी भाशा उ'नें गी औनी गै चाहिदी ऐ ते उ'नें गी डोगरी भाशा पढ़नी बी औनी चाहिदी ते सिक्खनी बी चाहिदी ते जि'यां अस जेह्ड़ी डोगरी नेईं बोल्ली सकदे उं'दै कन्नै अस जिस बेल्लै गल्ल बात करने न सानूं बड़ी जैदा कठिनाइयां आंदियां न मुश्कलां आंदियां न जि'यां कि पैह्लों ते उं'दै कन्नै गल्ल करनै आस्तै उं'दी भाशा समझनी पौंदी कि ओह् केह्ड़ी भाशा च गल्ल करा दे ऐ जैदातर ते लोग हिन्दी च गै गल्ल करदे ऐ पर उ'नें गी डोगरी भाशा दे बड़े जैदा शब्द होंदे न जेह्ड़े उ'नें गी समझ नेईं आंदे न ते जिं'दी ब'जाकन्नै सानूं पैह्लें सोचना पौंदा ऐ कि केह्ड़ा शब्द जेह्ड़ा ऐ इस्तेमाल करिये जेह्दी ब'जा कन्नै इ'नें गी समझ आई जाह्ग कि अस केह् बोला ने ऐं ते केह् अस उ'नें गी समझाने दी कोशश करा ने आं ते उं'दे कन्नै गल्ल करदे वक्त जेह्ड़ा ऐ उ'नें गी अगर अस अपनी डोगरी भाशा च बोलने ना ते ओह् हिन्दी च बोलदे न ते साढ़ी भाशा समझ निं आंदी ते केईं लोकें गी उं'दी भाशा समझ निं आंदी ते ओह्दे बिच्च बड़ी सारी कठिनाइयां आंदियां न जिं'दी ब'जा कन्नै जेह्ड़े ऐ ओह् अस इक दूसरे कन्नै गल्ल बात नेईं करी सकदे ऐं ते एह्दे कोला बचने ताईं सानूं जेह्ड़ी ऐ ओह् डोगरी भाशा सिक्खनी चाहिदी ऐ जेह्दी ब'जा कन्नै अस जेह्ड़े बात चीत अस करी सकनें इक दूसरे कन्नै ते बात करी सकनें ते जिसलै अस उं'दे कन्नै गल्ल करने होन्नें पैह्लें ते उं'दी जेह्ड़ी जिस भाशा च ओह् बोल्ला करदे ऐ ओह् समझनी पौनी पौंदी सानूं कि एह् केह्ड़ी भाशा च गल्ल करा दे ते फिर सानूं अपने दमाका च ओह् शब्द लेआना पौंदे न कि भाई एह्कड़ी भाशा च गल्ल करा दा हून सानूं इस्सी समझानै बास्तै कोई बी चीज तां उं'दी गै जेह्ड़ी भाशा च उं'दी गै भाशा च समझाना पौंदा ऐ ते एह्दी ब'जा कन्नै कुछ कुछ गल्लां समझ आंदियां न उ'नें गी ते कुछ कुछ गल्लां जेह्ड़ियां समझ नेईं आंदियां न ते इं'दी ब'जा कन्नै बड़ी इ'यां कठिनाइयां आंदियां न कठिनाइयां आंदियां ते अस जेह्ड़े जम्मू कश्मीर दे लोग न इ'नें गी ते डोगरी औनी चाहिदी ऐ ते जेह्ड़े माता पिता ऐ साढ़े उ'नें गी अपने निक्के निक्के ञ्यानें गी सारियां भाशां सखानियां चाहि दियां जरूरी नेईं ऐ कि ओह् स्कूल गै अंग्रेजी स्कूल पढ़दे न ते उ'नें गी हिन्दी गै आनी चाहिदी ना उ'नें गी अपनी जेह्ड़ी ऐ मात्तर भाशा जेह्ड़ी ओह् जेह्ड़ी जमदे गै बोलदे जि'यां डोगरी साढ़े जम्मू कश्मीर च उ'नें गी बोलना आनी चाहिदी ऐ कुछ माता पिता बड़ी शर्म करदे न कि साढ़ा ञ्याना डोगरी बोल्ला करदा ऐ ओह् एड्डे बड्डे स्कूल च जंदा ते ओह् डोगरी पढ़दा उस्सी हिन्दी औनी चाहिदी ऐ जां अंग्रेजी औनी चाहिदी ऐ हून डोगरी गी ते लोग जैदा म्हत्तव दिंदे गै निं हैन एह्दी ब'जा कन्नै डोगरी भाशा बल्लै बल्लै खत्म होआ करदी ऐ खत्म होआ करदी ऐ ते निक्के निक्के ञ्याने जेह्ड़े ऐ ओह् उस्सी नेईं बोल्ली पा'रदे न ते अज्ज दे जमान्ने च साढ़े जेह्ड़े ऐ डुग्गर जेह्ड़े नाटक ऐ प्रस्तुत करने चाहिदे ते अपनी डोगरी भाशा दा प्रचार करना चाहिदा कि डोगरी भाशा जेह्ड़ी ऐ ओह् बोलनी चाहिदी ऐ निक्के निक्के ञ्यानें गी जेह्ड़े सानूं डोगरी भाशा सखानी चाहिदी कि ओह् जेह्ड़े साढ़े ऐ रीती रवाजें कन्नै बज्झे रौह्न ना कि ओह् दूसरी भाशा सिक्खियै ते ओह्दे बिच्च रौह्न जेह्ड़ी साढ़ी भाशा हिन्दी ऐ ओह् ते सारे भारत वर्श च बोलदे न पर जम्मू कश्मीर दी जेह्ड़ी भाशा डोगरी ऐ ओह् सारें गी आनी चाहिदी ऐ जेह्दी ब'जा कन्नै जेह्ड़ा ऐ ओह् सानूं लोकें कन्नै गल्ल बात करने च असानी होई जंदी ऐ ते जेह्ड़े अज्ज दे जेह्ड़े लोग न अज्ज दे जेह्ड़े लोग न ओह् सोचदे न कि डोगरी जेह्ड़ी भाशा ओह् भाशा नेईं शैल ऐ ते जेह्ड़ी ऐ उस्सी मतलब बोलदे नेईं न उ'नें गी लगदा कि डोगरी भाशा बड़ी जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी ऐ साढ़ी जेह्ड़ी ऐ बेजती होई जंदी ऐ ते सानूं डोगरी भाशा नेईं बोलनी ऐं ते अस दूई भाशा गै बोलने जिं'दे कोल जां ते उं'दे बच्चे नां ओह् डोगरी बोल्ली सकदे ते नां ओह् डोगरी समझी सकदे न ते उ'नें गी समझाने ताईं सानूं बड़े गै प्रयत्न करने पौंदे न ते इस करियै ओह् साढ़े स्कूलें च बी ते सारे जेह्ड़े बी आंगर बाड़ी होंदे जेह्ड़े म्हल्लें च होंदी ऐ ग्राएं च होंदी ऐ आंगनबाड़ी ओह्दे बिच्च बी बच्चें कन्नै डोगरी च गल्ल बात करनी चाहिदी उ'नें गी डोगरी भाशा सखानी चाहिदी जेह्दी ब'जा कन्नै उ'नें गी साढ़ी जेह्ड़ी भाशा समझ आई जान ते गल्ल बात करने च असानी होऐ क्योंकि जेह्ड़े साढ़े पराने बजुर्ग न बूढ़े बजुर्ग जेह्ड़े ऐ साढ़े दादा दादी ओह् डोगरी भाशा गै एह्दा गै इस्तेमाल करदे न ते बच्चें गी उ'ऐ सखांदे न सखांदे न ते एह् शैल गल्ल ऐ सानूं जेह्ड़ी अपनी भाशा ऐ उ'दा प्रचार प्रसार करियै उस्सी जेह्ड़ा ऐ उस्सी मश्हूर करना चाहिदा जेह्दी ब'जा कन्नै जेह्दी ब'जा कन्नै साढ़े जेह्ड़े जम्मू ऐंड कश्मीर दी जेह्ड़ी भाशा ऐ ओह् मश्हूर होन ते शैल होन शैल होऐ अग्गें तक्कर जाऽ ते साढ़ी जेह्ड़ी भाशा ऐ एह् मश्हूर होई जाऽ पूरी पूरे भारत बर्श च एह् भाशा मश्हूर होऐ इस करियै सानूं अपने बच्चें गी डोगरी भाशा सखानी चाहिदी ऐ जेह्दी ब'जा कन्नै उं'दै कन्नै गल्ल बात करने च असानी होई जाह्ग